मुझे ये तो नहीं पता कि कौन से आसन होते हैं जो लचीलापन को को ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर अपन योगा करते हैं तो अपना जो शरीर है वो काफी बेहतर हो जाता है योगा करने से आज कल मैंने टी वी पर भी देखा है कि योग करने से सेहत काफी बेहतर रहती है स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मन ताजा रहता है और अपनी जिंदगी में आनंद भी रहता है योग करने से मतलब अपना जो शरीर है शरीर है जो अपना स्वस्थ रहता है और बीमारियों से भी हमें दूर रखता है और मतलब योग करने से अपन पहले तो मैं कम्बल भी नहीं उठा पाती थी अब तो मैं भारी भारी सामान भी उठा पाती हूँ मतलब योगा करने से काफी बेहतर रहता है शरीर आजकल सब देखने में मिल रहा है और बेहतर स्वास्थ्य भी रहता है